दोस्तों नमस्कार में नां प्रदीप शर्मा ऐ में तुसैं गी दस्सना चाह्ना कि स्पोर्टस जेह्के मैडल जित्ते अज्ज तक जेह्की मेरी फेवरेट गेम जेह्की आऊं खेलना ते ओह् ऐ क्रिकेट क्रिकेट में इक दो बडिया टूर्नामैंटा खेली दियां लेकिन कोई मैडल नीं थ्होआ तुसैं गी गप्प केह् सुनां आऊं मिगी बड़ा हारा मौका बी नीं थ्होआ ते टीमैं च जगह् बी नीं थ्होई ते जिनै स्कूलैं अस पढदे हे उत्थैं स्पोर्टस आह्लै पास्सै घट्ट गै ध्यान दिंदे हे चनैनी ऐ उत्थैं माड़ा मुट्टा लोकल खाली फार्मैलटी गै करदे न इक दो बारी जित्तेआ वॉली बॉल च सैकण्ड प्राईज़ उत्थुआं दा फ्ही कबड्डी बी खेली दी बापिस स्कूल होई साढी हाई स्कैण्ड्री ओह् असैं जितेया ते कबड्डी दा फाईनल आंदा असैं उत्थैं पूरी टीमां मैडल थोआ होर इक बारी असैं रनरअप खेलेआ चनैनी वॉलीबॉल दा उद्धर बी असैं गी मतलव होर ट्रॉफी मिली बाकी इयां मतलव एह् स्पोर्टस रूची बढी ऐ मतलव साढा स्टेट बैकवर्ड च आंदा इत्थुआं मतलव बड़े घट्ट बंदे सिलैक्ट होंदे बाकी ओह्दी वजह् नै इन्ना फोकस घट्ट करदे ट्रॉफी मैडल मूडल गोरमैंट दी तरफा टूर्नामैंटा घट्ट आर्गनाईज़ होंदियां न ते प्राईवेट होङन ते उत्थै इन्ना सिसटम होंदा ऐ ते जेह्डे बडे बडे प्लेयर होंदे बाह्रै दे ऊऐ लेई जंदे आउट ऑफ डिस्ट्रक्ट ते पैसे कन्नै होंदियां न तां ओह्दी वजह् कन्नै मतलव नेई घट्ट होंदा